म्हूजदांसन अशें करून कांय प्रोब्लम ना कित्या हांव धाकटें आसत सावन कोंकणी उलयत येलां पूण म्हाका प्रोब्लम दिसता म्हुणटाय तें बार्देशीकारांगे डिफरंट जाता कोंकणी सालसट कारांगे दुसरी जाता कोंकणी आनी केपें ते सायडीन बीन दुसरी जाता कोंकणी सावांड्या ते सायडीन बीन तेंगे मागीर कोंकणी आनी आमगे कोंकणी आमगे एक उतार समज जायना तेंगेलें आनी तेंक आमगे समजायना तेंगे उतरां कोंकणीनूय डिफरंट आसताय आमगे डिफरंट आसताय आमक उतरां आमेक वस्तू एक उतर म्हुटाय ती दुसरें उतर म्हुटाय सो तेदो मात्शें कन्फ्युजन जाता आनी नाजाल्यार कोंकणी इजी शिकपा बेन आमगे मदर टंग ती सो म्हाक तेश कोन्न कांय होबोर ना कित प्रोब्लम जाता आनी कितें तें बट हें जाणो तिनी हेंज बरें कोंकणी मातशे चेंज जाता म्हूण कित्या आमगे सोयरी बी हहय बार्देसां बीन सो ती सांगताय ते तोण आमकां समजो यना एक एक कोडेन एक एक टायमा तिकितच सांगों सोदताय तीं मागीर सावडडे ते सायडीनूय बेन आमगे सोयती हांय तीं सांगताय ते हांव समजोयना तेंगे एक्सेंणट दुसरो जाता भायदेसकारांांगे एक्सेंणट दुसरो जाता आमगे दुसरो जाता सो तेका लागोन मातशें कन्फ्युजन जाता न जाल्यार कन्फ्युजन चड कांय जायना कोंकणी भाशेन आनी म्हाका दिसता आनी एक प्रोब्लम जावपा शकता शुदकोंकणी डिफरंट आनी आमी सदां उलयताय ती डिफरंट जाता आमी इस्कुलां आमी शिकताय ती डिफरंट जाता आनी आम डे टू डे लायफां उलयताय तीं डिफरंट जाता तेका लागोन शुदी कोंकणी आ आहा ती चड फोर्मल जाता की फोर्मल जाल म्हणुटरीी मागीर एक एकक उत फो फॉर्मल जाल म्हणुटरीी आम कोणा किते तें बेंच आतां आमी बिश्टी उलयताय ते कोंकणी आमक समजो येता कितं आम धाकटो आसतासो तिज कोंकणी उलयन येयलें तेका लागोन मागी कोंकणी शिकता आसतण मातशें त्रास पडट कित्या शुधद कोंकणी उलोवपा पडटा ही कोंकणी माल्या तिंगा टिचर यो बी मा्क्स दिनाय तेक लागन